सावगारि बानायनानैथ' आं मोजां मोनो उन्दैनिफ्रायनो ओमफाय आङो बिदि उन्दै स्कुलनिफ्रायनो सावगारि बानाय बोगासिनो दा स्किदसिं मेइनलि आङो स्किदसिंखौ खालामनानै मोजां मोनो ओमफ्राय दा देरनानै आङो फेब्रिक पेइनखौ खालामगासिनो फेब्रिक पेइन्टिंखौ आङो साबसिन मोजां मोनग्रा जाबाय आरो दा ओमफाय पेइन्टिं पेइन्टिंआहाय बहुद इम्परटेन्ट पेइन्टिंनि ट्रुजि टुदिबुद सोलोंनो मोनो ओमफाय आं बिदिथ' ओरैनो बिदि स्कुलाव हाबाखै आर्ट स्कुल बिदियावहाय सोलोङाखै आङो अनलाइन बिदिनो इउटुबफोरनिफ्राय सोलोंदों बा मेगाजिनफ्राव नायनानैहाय सोलोदों एबा अबेबा मालाबा लोगोफोरनि ट्रुडि सोलोंदों बिदिनो मानि फ्रेन्ड सारकोलनिफ्राय लानानैबो सोलोंदों बिदिनो दा आङो आह पेइन्टिं आरो इमब्रदारि मिक्सिं खालामनानैबो बानायो आरो पेइन्टिंखौहाय आङो दा बहुद टाइपनि पेइन्टिंबो सोलोंनो गोसो दा बिदिनो सोलोंगासिनो पेइन्टिंनि आह रिचार्स खालामदों हिसट्रि बेफोरखौहाय नायनोबो मोजां मोनो पेइन्टिंनि आह बिदिनो दा सोलोंगासिनो